मैं मुझे ज़्यादातर पेंसिल आर्ट करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद और बहुत इज़ी होता है एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है वो बनने के बाद इसलिए मुझे पेंसिल आर्ट यूज करना मुझे ज़्यादा पसंद है ताकि उससे सफाई भी बहुत अच्छी आती और एकदम आई कैचिंग लगता है वो कि बनने के बाद एक दम सामने वाले को अगर हम दिखाते हैं कि हमने ये पेंटिंग बनाई है या अगर ये तस्वीर बनाई है ये इस्केचींग करी है तो वह बड़ी सुन्दर लगती है कि सिर्फ एक पेंसिल का यूज करके आप इतना अच्छा बना सकते हो तो इसलिए मुझे पेंसिल इस्कैचींग करना ज़्यादा पसंद है और उससे बहुत सफाई के साथ करना भी ज़्यादा पसंद है और मैं अपना मनपसंद ब्रांड एक नटराज़ होता है एक अप्सरा होती है इनके पेंसिल बहुत अच्छी आती हैं तो इनसे बहुत अच्छे से हम इस्कैचिंग और सब कुछ कर सकते हें इसलिए और खरीदने की बात है तो वो मैं कुछ हाँ अगर कुछ सम्मान मुझे महंगा लगता हे या कुछ ब्रांड्स मुझे महंगे लगते हैं लोकल इस्टेसनरी पर तो फिर वो मैं ऑनलाइन औडर कर देती हूँ वो डिपेंड रहता है कि अगर ऑनलाइन अच्छा मिल रहा है तो हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन एक सिर्फ औडर ही करना रहता है हमें वो औटोमेटिक डिलीवर हो जाता है हमारे घर पर और हमारी मेहनत नहीं लगती है कि इस्टेशनरी जाने के लिए की हमें इस्टेसनरी जाना है वहाँ से फिर खरीदकर वापस घर आना है अगर ऑनलाइन औडर करती हूँ तो फिर सामने वाला हमें औल घर बैठे डिलेभरी कर कर चला जाता है किस क्या आपका पार्सल आया है इसलिए एक वो भी आसान तरीका है इसलिए हम दोनों प्रेफर कर सकते हैं अगर ऑनलाइन औडर में देरी होती है तो फिर हम लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं बस यही था